इलेक्ट्रिसिटी बोड मां पंहिंजे बिजलीअ जे बिल जी अदायगी पेमेंट प्लेटफ़ॉम जी वेबसाइट ते पंहिंजो अकाउंट खे लॉगइन कयो आहे ऐं पंहिंजो बिल अदा कयो आहे महिरबानी करे मुंहिंजे अकाउंट ते वञी बिजलीअ जे बिल अदायगी बाबति विचूड़ ॾियो त पाण खे अपडेट करे सघां ऐं हर महीने तइ तारीख़ ते ऑनलाइन बिल अदा करे सघां